मेथाइखौ थ' आं खन्नो मोजां मोनो बाट आङो क्लासिकेल रोङा किन्तु आं बाथरुम सिंगार बे नोंगौ आरो आमफ्राय आङो गानखौ बहुत मोजां मोनो खननो जि सुनायावहाय बा ओंखाम ओंख्रि संनायाव बा अफायबा ओरैनो जिरायदों बा आरो बेफोर समाव हाय आं खनो खनो आमफ्राय आरो खोनासङोबो आरो आङो जिखुनु मबाइलफ्राव आजिखालिथ' मबाइलफ्रावनो खोनाजोबो अनेक गान गासिबो मानि जातिनि गानखौनो आङो हारिनि गानखौनो मोजां मोनजोबो आरो ओ नेपालि आसामिस बड' इंग्लिश आमफ्राय मा होनो जेखुनु जेखुनु जातिनि गानखौनो खोनासंलाबायो आङो मोजां माने आमफ्रायो बर'वाव आं बांसिन मोजां मोनो होनोबा बिराजखौ मोजां मोनो बिराजनि गानफोरखौ मोजां मोनो आमफ्राय हिन्दीयाव आरिजित सिंह आरिजितनि गानखौ आं बिराद मोजां मोनो खोनासंबाय थायो ओंखाम ओंख्रि संबाबो आंनो नांगौ आरो बिनि गानखौ आं जोबोद मोजां मोनो आमफ्राय बेनो आरो बर' गानखौबो बांसिनानो खोनासंनाय जायो आलदा हारिनिफ्राय बर' गानखौ साबसिन मोनो आङो मीनिंखौ बांसिन मोजांसिन मिलौदो मोजां मोनो आरो खोनासंनो बर' जातिया बर' जाबाय नालाय बर'खौ खोनासंनो साबसिन मोनो ओमफ्राय बिनिफ्राय आजिखालिथ' रावबो गानखौ मोजां मोनैयानो गैया गोदोनिफ्रायनो बयबो खोनासंखायो बयबो मोजां मोनो गानफोरखौ खोनासंनो बेनो आरो